जों गेलेनानै देहानि थासारिखौबो गोख्रों लाखिनो हायो मानोना जों गेलेनानैबो आजिखालिआव रां रुफा खामायनो हायो बिदिनो बल होन क्रिकेट होन भलिबल होन गेलेनानै जों खामायनो हायो जिउ जिउ राहाबो खुंनाय जायो गोदोनि गेलेनायाव गेलेनायल' जायोमोन दानि जुगाव गेलेनानैबो जोङो रां रुफा खामायनो हायो गासैबो गेलेनायावनो जों रां रुफा खामायनाय जायो बल होन खारनाय होन क्रिकेट होन भलिबल होन हकि होन गासैबो गेलेनायावनो जों रां रुफा मोननाय जायो गोजौ ओमफ्राय गोजौआव थांनाय जायो देहायाबो मोजाङै मोजाङै लोरबांथि एबा गोख्रों जायो बिदिनो जों गेलेनायखौ दोननाय खालामनो नाङा साबसिननिफ्राय साबसिनसो गेलेसिननांगौ बेबायदिनो जोंनि जोंनि सुबुंफोराबो बांसिननिफ्राय बांसिन गेलेग्राफा गेलेग्रा जासिनदों बेबादिनो गेलेलांबाय थानांगौ देहानि थासारियाबो गोख्रों जायो लोरबांथि जाबा खामानि मावनायाव होन मा मावनायाव होन गोख्रों जानानै मावनो हानाय जानो हानाय नङा बिनिखायनो जों मोजां मोजां गोख्रों जानानै गेलेनायखौ सामलायथि लानांगौ बिनिखायनो गेलेनायखौ माब्लाबाबो गेलेया होननानै थानो नाङा गेलेनायखौ गेलेनांगौ एसेनोसै गोजोन्थों